हा टीचर अचो अचो मां तव्हांखे हिन जे करे घुरायो बि हुओ सभु स्कूल जे बारे में कुझु डिस्कस करिणो आहे मूंखे ॿियो ॿियो छा हा तव्हांखे मूंखे हीअं ॿुधाइणो आहे त तव्हांजे सभिनीनि जे क्लास जे डेस्क ते हिक वी एफ एम बोर्ड जो हिकु बुक आहियो अथव हुन में सिलेबस ऐं पेपर पैटन लिखियल आहे बराबरि बराबरि लिखियल आहे न त हुन में तव्हांखे सटार्टिंग शुरूआति में ॿारनि खे सिलेबस ॾियणो आहे त फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सैमेस्टर सैकिंड सैकिंड सैमेस्टर जो पोशन छाहे समुझो हुन मां ई कराइणो आहे ऐक्सट्रा वधीक कुझु न कराइणो आहे ऐं प्लस ॿियो त तव्हांखे पोयां पेपर पैटन पेपर पैट्र्न तव्हांखे हर टाइम ॿारनि खे ॾियणो आहे

मूंखे पहिरों ख़त्मु करणु ॾियो पेपर हर टाइम ॿारनि खे ॾियणो आहे हुन खां पोइ क्लास में ॾिसीप्लिन मेंटेन करिणो आहे मूंखे कंहिं बि टीचर जी कंप्लेंट बिल्कुलु न खपे त हिन क्लास जी टीचर ॿिए क्लास जी टीचर सां ॻाल्हाइणु थी वञे ठीकु आहे न हा मां इहा ॿुधायां थी सभिनीनि खे मैडम टीचर सभिनीनि खे मां ॿुधायां थी पर इहो इहो ॾिसीप्लिन मेंटेन करिणो आहे ऐं कुझु बि प्रॉब्लम आहे उहो अची करे मूंखे ॿुधाइनि न की ॿी टीचर को टीचर सां तव्हांखे डिसी डिस्कस करिणो आहे समुझो ऐं हिकु ॿी ॿि लिस्ट ठाहिणी आहे तव्हां अॼु ताईं ॿारनि खे घणियूं टेस्टूं वरितियूं अथव टाइम टेबल कहिड़ो ॾिनो अथव हिन खे मूंखे सभु तव्हांजे ॿारनि जा वीक तव्हांजे ॿारनि जी पढ़ाई कीअं थी हले ऐं वीक स्टुडेंट जी तव्हांजे वीक स्टुडेंट जी मूंखे लिस्ट ठाही ॾियो न मूंखे मूंखे लिखित में खपे मैडम मूंखे सभु लिखित में सभु टीचरू मूंखे लिखित में ॾींदव त हे हे ॿार तव्हांजे क्लास में कचा ॿार आहिनि ऐं सुठा कहिड़ा ॿार आहिनि ऐं टेस्टूं अॼु ताईं घणियूं ठाहियूं अथव ऐं तव्हांजे ॿार टोटल क्लास में छोकिरा ऐं छोकिरियूं घणी आहिनि समुझो सभु हिते मीटिंग पूरी कयूं मैम हा ॿुधायो न ॿार फ़ीस नथा भरनि था हूअ तव्हां क्लास में ॿारनि खे अलॻि सां चओ ऐं सुबुह जेको बि माइट ॿारनि खे छ्ॾणु थो अचे त तव्हां हुननि सां गाल्हायो अगरि नथो समुझे त ग्रुप में हिकु मेसिज विझी छॾियो फ़ीस भरियो न त तव्हांजे ॿार खे अॻिया न पढ़ाईंदासीं समुझो ठीकु आहे मीटिंग क्लोज़ कयूं ओके महिरबानी जय झूलेलाल